शादी में हमेशा न्यूली कपल को भगवान की फ़ोटोज़ गिफ़्ट करना चाहिए जैसे कि कुछ जैसे राधा कृष्ण और होने राधा कृष्ण की फ़ोटो जिससे वे प्रेम का प्रतीक है और जैसे न्यूली कपल्स होते हैं उनके रिश्ते को भगवान की फ़ोटो गिफ़्ट करने से मज़बूत बनाती हैं और यह हमेशा उनके रिश्ते को जोड़े रखता है फ़ोटोज़ देने से यही जो शिक्षा मिलती है वह हमेशा उसको उस फ़ोटू को देखकर उस तस्वीर को देखकर कुछ कुछ सीखने को हमें थोड़ा बहुत मिलता है जिससे जैसे कि श्री राम की फ़ोटोज़ अगर देते हैं तो पैन्टिंग वग़ैरह तो उसमें हमें उनके त्याग प्रेम बलिदान मर्यादा सहनसीलता वचन प्रतिष्ठा आदि भक्ति निष्ठा ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और ये जो न्यूली कपल्स होते हैं उनको हमेशा नए रिश्ते में जुड़ने के लिए फ़ोटूज़ गिफ़्ट करते हैं ताकि उनके रिश्ता भी मज़बूत रहे